ہیلو سر آپ نے احمد چكن تندور ریسٹورینٹ میں كال كیا ہے بولیے سر میں آپ كی كیا مدد كرسكتا ہوں نیا آپ ہمارا مینیو ہماری ویب سائٹ پہ دیكھ سكتے ہیں احمد كا تندور ڈاٹ كام اور یا آپ چاہیں تو میں آپ كو واٹس ایپ بھی كر دیتا ہوں جی سر میں نے واٹس ایپ كردیے ہیں آپ مینیو دیكھ لیجیے

ٹھیک ہے سر ہوجائے گا تو آپ کو كتنے وقت میں سب آڈر چاہئیں ٹھیک ہے سر میں ایک گھنٹے كے اندر ڈیلیوری دے دوں گا یہ كھانے كی آپ كی ٹوٹل كوسٹ ہوئی ہے ففٹی روپیز كا لیگ پيس رہے گا تندروی رہے گا نائنٹی روپیز كا آپ كو اوور آل سیخ كباب رہے گا آپ كا ففٹی روپیز كا آپ كا ٹوٹل ملا كر تھری ہنڈریڈ روپیز ہوا ہے سر جی سر میں جلد سے جلد كھانا بھیجنے كی كوشش كرتا ہوں آپ بے فكر رہیے آپ كو گرم گرم كھانا مل جائے گا